طسچحہہلظ اسکول میں سب سے پسندیدہ مضمون میرا اُردو تھا وہ اِس لیے کیونکہ اُردو ہماری مادری زبان ہے اِس لیے ہم کو اِس زبان سے زیادہ دِلچسپی تھی اور اِس کو شوق سے ہم پڑھتے تھے

سب سے زیادہ مشکل مجھے اسکول میں لگا وہ میتھ تھا کیونکہ ہم لوگ

مدرسے سے آئے ہوئے تھے اور مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ہم پڑھ رہے تھے اِس لیے ہمیں میتھس یعنی حساب زیادہ مشکل لگا پھر بھی ہم اُس میں کوشش کیے جو کچھ بھی سیکھ پایا اور اسکول کے خوشگوار یادیں وہ ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ کبڈی کریکٹ فٹ بال کھیلا کرتے تھے